ओ ओगे कितें कितें आसा गे फ्रॅश आं सुंगटां आयचीच गे फ्रॅश गे तीं बरीं दिसना मगे तीं कशीं तर तीं दिली आवय पाचशें रुपया गे इतले कित्याक गे ऐ कमी आसा मगे आनी दोन दी मगे इंत्रुज मगे आमचे चड घालता जाल्यार घाल दोन वांटे हय उडय गे चार पांच आनी इस्वण ना तर ए धाकटो पावपाना तो बांगडे नाका बांगडे सदांच खातात आानी कितें आसा हय तो कसो दिलो तर किलो सगळे नाका पाव किलो घाल मातसो मोठोच पडटा तसो घाल आं बरें चल येता गे आं येवचें इंत्रुजाक